جی ہاں میں نے فوٹو گرافی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے کہ میں علی گڑھ مسلم یونیوسٹی میں پڑھتی ہوں یہاں پر ایک میرے سینئر بھائی ہیں کہ وہ بھی فوٹو گرافری کرتے ہیں تو مجھے اُن کو دیکھ کے بہت زیادہ ڈولپمنٹ ملتا ہے کہ وہ کس طریقے سے فوٹو لیتے ہیں اور اچھی بناتے ہیں تو مجھے بھی اُن سے ہی زیادہ تحریک ملتی ہے کہ فوٹو گرافی کس طرح سے کرنی چاہیے اور نئی نئی پلیسوں کو کس طریقے سے اپنی فوٹو گرافی میں کرنا چاہیے لینا چاہیے اور کہاں کہاں جا کے کس طریقے سے فوٹو گرافی کرنی چاہیے تو میں اُن بھاٮٔی سے بہت زیادہ تحریک ملتی ہے کہ فوٹو گرافی میں اور میں نے فوٹو گرافی کو میرے دِل تھا کہ میں بنانا کرنا سیکھوں تو میں نے بہت زیادہ فوٹو گرافی کو اپنے دِل سے بنانے کی کوشش کری سیکھی اور اُن بھائی سے مجھے بہت زیادہ کبھی تعلیم ملتی ہے اور اُنہوں نے بہت زیادہ میری مدد کری کہ اِس طریقے سے تم فوٹو گرافی کرو استعمال کرو تو میں نے اُن سب چیزوں سے فوٹو گرافی کو بنانے کا سیکھا اور میں نئی نئی جگہوں پر جاتی ہوں فوٹو گرافی ہوں مجھے بہت زیادہ بچپن ہی سے پسند تھا فوٹو گرافی تو میں نے فوٹو گرافی کی تحریک باقاعدہ تعلیم بھی حاصل کری اور مجھے ایک بھائی ملے اُن سے بھی تعلیم حاصل کری اور سیکھا کہ فوٹو گرافی کو کس طریقے سے کرنا چاہیے